ہمارے علاقے میں آج بھی بہت سارے تواہمات مانے جاتے ہیں ہمارے دادا پردادا بتایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا بھی جگہ ہوا کرتا تھا جہاں لوگ جانے سے کافی ڈرتے تھے جیسے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیڑ ہوا کرتا تھا جہاں کہتے تھے کہ لوگ دس بجے یا بارہ بجے کے بعد اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص یا عورت کوئی جاتا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے یا مطلب جو بھی لوگوں کا کہنا ہو لیکن اسی طرح ہمارے پڑوس کے علاقے میں ایک ایسا ہی گھر ہوا کرتا تھا جن میں پہلے کافی لوگ رہتے تھے پوری فیملی رہتی تھی لیکن ابھی کے وقت میں وہ جگہ پورا سنسان حویلی کی طرح ہے اور ابھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں بھوت چڑیل آتمائیں وغیرہ رہتی ہے جن میں لوگ جانے سے کافی منع کرتے اسی طرح ہمارے بغل کے علاقے جنیک میں ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک ایسا پیڑ ہے جہاں اگر لوگ کسی بھی وقت رات یا دن میں جائیں تو انہیں وہ چڑیل یا آتمائیں یا کچھ بھی جنات وغیرہ دکھتے ہیں جو کہ کافی غلط ہے کیوںکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ بھی اپنے اللہ کو ہی مانتے اور اپنے عبادت گزار ہیں لوگوں کا یہ سوچنا غلط ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے یہ سب اوپر والے کا ہی ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے